हेलो आतां येता येता हा हा हांव बरो आसां

हा हा

हय हय

हा तुमी प्रश्न विचारतले आं बरें हय खूब गणेश मुर्ती सरस्वती मुर्ती कृष्णा मुर्ती मागीर आतां नरकासूर आयला ताजी रोपडी ये वर्सय भर कितें कितें चालूच उरता हय इतले इवन हय क्रिश्चन लोक सुद्दां पळय तांगे ते येशू आनी कितें सायबीन मांय तांजेय बी चालू उरतात हय

ह्यो चिकन मातीयेंच्यो

ना ना ना सद्या चिकन मातीयेंच्यो तश्योच करतां हांव

म मा मातीं म्हल्यार हांगाच्यान थंय म्हाजाळीं वयचे पडता कर्नाटका हय एक धा किलोमीटर उरतलें धा बारा किलोमीटर थंयचान एक सानमूड केरी म्हण गांव आसा त्या गांवा एक दोन तीन किलोमीटर मात्शी शेतांतल्यान चलत वचपा जाय मागीर भितर सगळे एक तळे आसा त्या तळ्यान ती माती मेळटा हय म्हळ्या मातीं मेळटा म्हणल्यार अशी तळ्याक डायरेक्ट वयर मेळना वयली सादरण अर्द पाउण मीटर माती खणून उडोच पडटा आनी ता ताजें सकयल फक्त एकूच फुटाचो थर उरता तो थर वेवस्तीत करून हाडपा जाय

उदक उरना म्हल्यार आतां पावस पडपा लागतगीर तेन्ना दर उदक पडता तेन्ना कडपा त्रास जाता म्हटगीर आमी मोस्टली पावस पडच्या पयलीं एप्रील मे म्हयन्या बी वतात कान हाडतात हय हय गोंयांत मेळटा हांगा चावडेर जे काणकोण बस स्टेंड आसा कदंबा बस स्टेंड तांजा ऑपोजीट शेत आसा त्या शेताकय बी तसली मातीं मेळटा पूण थंय आतां ते रवींद्र भवन बांदतात आनीक ती माशीं प्राइवेट प्रॉपटी जाता मागी पर्मिशन एकल्या कडल्यान घेतले जाल्या दुसऱ्या त्रास जाता आनी मात्शे प्रॉब्लेम्स जाता आनी मातीयेंच्याय कोलिटी भितर फरक आसात ती म्हादाळची माती आसा ताजो गणपती सुक्तगच तितलो ल्हान जायना पूण काणकोणचें मातीयेंचो गणपती सुकतकच म्हणल्यार एक देड फुटां गणपती केलो जाल्यार अडेज तीन फूट ल्हान जाता सुकतगच आनी ताजी ये बदलता आकार बिकार सगलों बदलता म्हणटगच अश्यों वेगवेगळीं कोलिटी उरता मातीयेच्यों म्हटगर आमकां त्या प्रमाणे ती हैन्डल करचीं पडटा हय हय हय हय आतां आतां आतां हांव आतां हांव मात्सो बिजी बी आसा तुमी म्हाका खयंच्या मिनटां येवन घर कडेन मेळात हांव ये करता आतां सद्या फोन दवरता आं बिजी आसा